ہلو جاوید بھائی بول رہے ہیں جی جی میں چاہتی ہوں کہ میری ٹرین کا اسٹیٹس پتا چل جائے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری ٹرین وقت پر چل رہی ہے یا نہیں جی میرا ٹرین کا نمبر میری ٹرین کا نمبر ون ٹو تھری فور فائیو ہے جی تو کتنا وقت میں ٹرین اسٹیشن پہنچے گی ایک گھنٹے میں پہنچ جائے گی جی پلیٹفام نمبر کیا ہے تین سے چلے گی پلیٹفام نمبر تین سے چلے گی جی جی شکریہ شکریہ جانکاری دینے کے لیے